बैंकुनि में अॼुकल्ह तारीख़ खां पहिरियों ई माण्हुनि जी पेंशन अची थी वञे ऐं माण्हुनि खे मैसेज बि थो मिली वञे हिन करे माण्हुनि खे घड़ी घड़ी बैंक में चैक नथो करण खपे वञणु खपे बैंक बैंकिंग फैसिलिटीअ में माण्हुनि जे लाइ सरकार सीनियर सिटीज़न लाइ वधीक व्याज ते बि ई स्कीमूं चालू कयूं आहिनि जंहिं ते उन्हनि खे सीनियर सिटीजंस खे जिन खे रेगुलर इनकम कोन्हे हुन जे लाइ इहो सिस्टम आहे त की उन खे वधीक व्याज मिले मैसेज बि पाण ई था अची वञनि सीनियर सिटीजन लाइ बैंकुनि काफ़ी फैसिलिटी रखियूं आहिनि त जॾहिं उहो सीनियर सिटीजन बिस्तरे ते आहिनि या उहे बैंक में नथा अची सघनि त बैंक पंहिंजा माण्हू मोकिले उहो उन्हनि जे घर मां हुननि खां सयूं वठी था अचनि या हुननि खे कहिड़ो कमु आहे हुननि जो उहो कमु घर में वञी करे करे सघनि था